नैजिसे फ्रेबुवारि जिगुजौ दाइनजिनै जिबा आगष्ट नैरोजा नैजिनै थामजि जुलाइ नैरोजा नैजिथाम नैजि सेप्तेमबर नैरोजा नैजिथाम थामजिसे जानुवारि नैरोजा नैजि